म्हाका पाट आवडलो तो म्हणटा तो दामोदर मावजो बाबाचो वेळे वयलीं रेंवे घरां त्या हातून वेळे वयलीं रेंवे घरान एक दोतोर आसता आनी दोतोराक त्या आपलो दोतोराक हाडाचो कांक्र जाल्लो आसता म्हणजे बोनाचो कँसर आनी तो दोतोर ताजे थोडे दीस उरिल्ले आसता ताजें कुट कुटुंब आसता बायल भुरगीं आसता धूव आसता आनी तो दोतोर साम सामको निरशेल्लो आसता की बाबा आपले थोडे दीस उरला लास्ट दीस कावंट करता म्हणजे आयचें मरण फाल्यां अशें आनी तेन्ना तो बायलेक सांगता की बाबा तूं आपल्या कडेन झगड मदीं मदीं आपल्याक तापय आपली जीण आसा ती आतां अळणी जाला जिणेंत आसा आतां कांय उरूंक ना कांय अर्थ अशे उरूंक ना म्हूण आनी तेंच बरोबर तेंच प्रमाणे तो तिका अशेंय सांगता की आपूण गेल्या उपरांत तूं आसा तो तुजो कुकूम तिकली मणी काडूं नाका तो आसा तो आपली याद म्हुणून दवर म्हुणून आनी एक एक दीस अशें जाता ताजी तो ता ता ताजी

घरकान्न म्हणटा तूं तुमी आसा ते रेंवेर येयात म्हुण वेळेर वेळेर येयात म्हुणून आनी तो सुरवातेक येवपाक तयार नासता आनी मागीर तीं सगळीं जाणां वतात आनी वेळेर गेल्ले कडेन ताजी धूव आसता ती वेळेचेर घर बांदता आनी घर बांदून बरें एक दोन तीन बरां खेळून तीं सांचीं घरा वचपाचीं आसता तेन्ना धूव आसा ती म्हणटा धूव बेजारता की बाबा आमी इतलें घर हांगा बांदलें आनी आमी हें आतां हांगांत दवरून वचपाचें काय म्हूण तेन्ना दो दोतोराक लक्षांत येता की बाबा आपूण हांगा हाडाचो काक्र जाला म्हुणून निरशेता पूण कितलेंय जरी आमी आयुश्यान केलें जाल्या तें आमी हांगांत दवरून वचपाचें मागीर तो पयसो आसुनी नाजाल्या भाटां बेंसां आसुनी कुळागरां आसुनी तें आमी हांगात दवरून वचपाचें कोणूच आपले हा हातान म्हण मुठीन म्हण पयशे पयशे म्हण नाजाल्यार जागा म्हण कांयच घेवन वचपाचो ना आपणें केल्लें कार्य काम नांव हांगाच उरतलें आनी लोक आजकाल आपूण समाज सेवक म्हणटा हें केलां तें केलां म्हणटा आनी आपलें भाव भयणीक पासून पळय ना झगडटात जाण्ट्यांक आज ओल्ड एज होम वृध्दाश्रमान घालतात आनी सम समाजाचें सामकें डिटीर डिटिरएशन जाल्लें आसा सो लोकांनी अशे घमंड घमंड अशे दवरचे न्ही आनी पयशा खताीर बी सामके झगडी करची न्ही